हल्लो हां जी हां जी हां अछा छा जा

अछा

हा हा हा एंटी ऑकसीड्रिंट जो फ़ैशियल जो ऐं आइब्रो एंड पर लिप्स जो अछा अछा ऐं हाइड्रो फ़ैशियल जा त असांजा अढाई हज़ार आहिनि ऐं अपर लिप एंड आइब्रोस जा आहिनि ऐं फ़ॉरहेड जो सॼो पैकेज आहे हंड्रेड रुपीस में ऐं बाक़ी तव्हांखे मेक अप कहिड़ो कराइणो आहे ऐं मतिलबु त तव्हां जी मेबिलिन जो कराईंदा और ऐं ड्रेस वग़ैरह छा आहे तव्हांजा आउटफ़िट्स हा हा अछा त ता हिन में मेबिलिन आहे तव्हांजो पंज हज़ार ऐं हा मेबिलिन जो विथ हैर स्टाइल एंड लहंगा त दुपटा रैपिंग थींदी उन में ऐं तमाम जो तमामु तव्हांजो वॉटर प्रूफ़ सॼो मेक अप थींदो ऐं सॼा प्रॉडक्ट असांजा तमामु सुठा थींदा आहिनि छो त तव्हां ॿुधायो न न मुंहिंजी स्किन सेनिसिटिव आहे त हिन ई करे असीं हुंअ ई बाक़ी तमामु प्रॉडक्ट्स ॾाढा सुठा ई इस्तेमालु कंदा आहियूं हिकिड़ो दफ़ो तव्हीं कराए ॾिसो हा हिकिड़ो हा हा न त पर हुन ही त तम हिकिड़ो दफ़ो तव्हीं कराए ॾिसो त तव्हांखे फ़र्क़ु थींदो न हू सभु थींदो आहे हा ओ खणी तव्हीं कट कजो पर हिकिड़ो दफ़ो तव्हीं कराए ॾिसो त ही पाण ई ॾिसी करे पाण खे चवंदा हाणे मां छा ॿुधायां वरी बि तव्हीं अचो तव्हीं अचो जेको बि थी सघंदो कंदसि हा न हिकिड़ो दफ़ो अचो ऐं ॾिसंदा त तव्हांखे वाक़ई सुठो लॻंदो हा न हिकु हा हा हा हा उहो स सभु सभु रही हा ठीकु आहे न असीं ओ न न इहो सभु असीं स्पॉंज वग़ैरह कान रखंदा आहियूं असीं वेट टिशूस ई रखंदा आहियूं ऐं सभु ह सेनेटाईज़ हूंदो आहे न न भेण एतिरो थोरो पहिरियों दफ़ो अचो पिया तव्हीं थोरो भरोसो कयो ऐं कमु थियण खां पोइ तव्हांखे ख़ुदि तव्हीं पाण ई चवंदा हा उन लाइ तव्हीं बिल्कुलु तव्हीं हुन लाइ बिल्कुलु परेशान न थियो ऐं सभु कुझु सुठो थींदो मां चवां पई न तव्हांखे बसि हिन सां वधीक मां कुझु कोन पई चई सघां हिकिड़ो दफ़ो कराए करे ई ख़बरु पवंदी न न न न न उहो असीं न भेण तव्हीं तमामु सुहिणा लॻंदा और बिल्कुलु नैचरल मैक अप थींदव बिल्कुलु नैचरल ऐं बिल्कुलु सूंहं निख़िरी करे ईंदी तव्हांजी जहिड़ा सुहिणा आहियो ॿीणी सूंहं निख़िरी ईंदी त तव्हीं साढे चईं लॻे अचिजो ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु आहे ओके